ہاں میرے گھر میں پرندوں کو یا باغ کی طرف راغب کرنے کے لئے ایک تجویز ہے جیسے میں دانہ اور پانی جو سو جس جگہ پر مجھے اس جانوروں کو لے کے جانا ہوتا ہے اس جگہ پر میں اس مقام پر اس کا اناج کوخوراک کو پہنچا دیتا ہوں